बिदिनो जेनोबा एक्सारसाइस खालामनायनि बिखय बुंदोंनालाय आङो एक्सारसाइसखौथ' खालामफेराखै खालामनाया जोङो ओरैनो फुङाव मर्निं थाबायो आरो थाबायनायालाय ओमफ्राय जोंना आरो बिदि थाबायब्लाबो थाबायब्लाबो थाबायाब्लाबो जेनोबा जोंना खामानि मावनाया गामिना एक्सारसाइस बायदि जाखायोना देहाफ्रा मोजां थायो आरो बारा इसां बेमार आजारनि प्रग्राम गैया आरो जोंना लोमजा साजा होमब्लाबो जोङो फुङाव थाबायो थाबायनायालाय फुंनि समाव एसे थाबायना फैनोसै मानोसै ओमफ्राय आरो ग्रोब खामानियाव मावफिननोसै बिदिनो देहाफ्रा इसां गाज्रि जाया आरो देहाफ्रा मोजां थायो बेफोरबायदि खालामोब्ला उन्दैनिफ्रायनो मावै दाङै जानायनालाय जोंना ओरैनोब्लाबो एक्सारसाइस जानायबायदि जाखायो देहाफ्रा इसां इसोरनि अननायाव बेमार आजारफ्रा इसां नाख्रेबनो हायाखै आरो जोंखौ दायो मोजाङै मोजां सोलिनानै दंथ'यो एक्सारसाइस खालामनायखौलाय जों खोनानायालाय खोनायो होमब्लाबो आं इसां खालामानालाय खालामफेराखै खालामनाया मर्निं थाबायनाय ओमफ्राय आरो बिदिनो खामानि दामानि मावनानैनो एक्सारसाइस जाखायो ओरैनो सिं सानायफोरखौलाय खालामो आरो एसे सिं सानायफोरखौ एसे एनै बियाम खालामनानै मोजां मोनो आरो इसां मुलिनि नांगौथि गैया जायो बिदि एक्सारसाइस खालामब्ला सिं सानायफ्रा